सॼो ॾींहुं सुबुह खां वठी राति ताईं पाणी खपंदो आहे सुबुह जो उथूं था उथणु उथी करे फ्रेश था थियूं उनजे लाइ पाणी खपंदो आहे सनानु था कयूं हुनजे लाइ पाणी खपंदो आहे ब्रश था कयूं उनजे लाइ पाणी खपंदो आहे उनखां पोइ नाश्तो था ठाहियूं उनजे लाइ पाणी खपंदो आहे रोटी था ठाहियूं उनजे लाइ पाणी खपंदो आहे बासण कपिड़ा घर जा फर्श ॿुहारी उनजे लाइ पाणी खपंदो आहे ॿाहिरि गुलनि वुलनि खे ॾियण लाइ घर जी ॿाहिरि जी साफ़ु सफ़ाई करण लाइ पाणी खपंदो आहे पखीयुनि खे ॾियण लाइ पाणी खपंदो आहे पखी जेके गंदगी करे वेंदा आहिनि उनखे साफ़ु करण लाइ पाणी खपंदो आहे मंझंदि जी रोटी ठाहिण लाइ पाणी खपंदो आहे शाम जो कॾहिं ॿाहिरि था वञूं ॿाहिरि अची करे हथु मुंहुं धोअण लाइ पाणी खपंदो आहे सॼो ॾींहुं पीअण लाइ पाणी खपंदो आहे राति जो रोटी वोटी ठाहिण लाइ पाणी खपंदो आहे घर जी जेका साफ़ु सफ़ाई करणी आहे फर्श ॿुहारी थी विया बासण थी विया हुनजे लाइ पाणी खपंदो आहे ॿारनि जे लाइ पाणी खपंदो आहे उनखां पोइ राति जो हथु मुंहुं धोई करे सुम्हूं था हुनजे लाइ पाणी खपंदो आहे